हा समाचार पत्र असांजे खेत्र में कला ऐं कलात्मक जे विकास में वधीक प्रकाश विझंदा आहिनि हिते असांजे शेहर में छा थो थिए त हू हुते वञी ॿुधाईंदा आहिनि हुतां जी बि शयूं असांखे हुते जूं कला जेकियूं आहिनि हूअ बि असांखे हिन समाचार पत्र जे माध्यम सां ख़बर मिले थी